हैलो हाँ सर प्रीति वर्ना गैस स्टॉव से बात कर रहे हैं हाँ सर मुझे एक है ना गैस खरीदना है गैस स्टोव लेना है

सर मुझे हे ना चार चूले वाला चाहिए सर छः हजार पाँच सौ का है चार बर्नर का हाँ सर गारंटी कितने टाइम की है

अच्छा सर अभी मैंने खरीदा था उस स्टोव में ये ऐसा नहीं हो कि मेरे घर ले जाने के बाद आप बोलो कि इसको मैं नहीं कर सकता अपने परचेस कर लिया है इसमें ये ये परेशानी है मैं नहीं कर सकता अच्छा सर कौन सी कंपनी का है ये छः हजार पाँच सौ वाला

पीतल के बर्नर हैं और इसमें जो अपने प्रसटीज में बताए थे उसके

वो बाईस सौ का पड़ेगा उसमें क्या है

उसमें है ना शिकायत बहुत है जिसके बर्नर जल से गए है और उसमे गैस नहीं निकलती है हाँ सर पेमेंट आप जो लेंगे वो केश लेंगे या फिर ठीक है सर मुझे ये वाला है ना भिजवा दीजिए आप ओके